हेलो

अहाँ ओहि बर्तनबला बोलै छी हँ पलङ्ग पर मिल जेतै की की सब लबै पाँच हजार से लए कऽ पचास हजार तक खेती गेलै अहाँ सबलए बोलू हँ बढ़िआँ छै की की देबै मिल जेतै तहन की आब देखबै तनि कुर्ती लबै सब्जी सब लबै चालीसो हजारमे मिलत तीसो हजारमे मिलत पचासो हजारमे मिलत जे अहाँके मोन होयत ओहए लबै बढ़िआँ समान मिलै छै हमरा कोनो डुब्लीकेट समान नहि राखै छियै

हम सब समान देब अहाँके

तऽ ठीक कए

ठीक छै कैश हमरा दुकानपर कोन कोन समान लबै हमरा बता दैतियै लिस्ट बनै कोन कोन लतै

नहि खाली लबै पलङ्ग लबै तऽ तीस हजार मिलत पचीस हजारमे मिलत ओहि सभ ठीक छै अयबै दोकानपर तऽ दाम लगतै सामना सामनी दाम हेतै अयबै ठीक लागतै अच्छा समान होतै तऽ अहाँके बीस टका कम कि बीस टका बेसी अहाँ लइए नऽ लबै हमरो